ہیلو سر کیا میری بات سہارا ٹور اینڈ ٹراویلس سے ہو رہی ہے سر میں ابوالبشر بات کر رہا ہوں جامعہ نگر دہلی سے سر ہم کچھ ساتھی ہیں پانچ چھ ساتھی جو آگرہ جانے کا پلان بنا رہے ہیں تاج محل جانے کا تو اس کے لیے ہمیں ایک ٹیکس اک ٹیکسی بلکہ ہمیں ایک کار کی ضرور درکار تھی جانے کے لیے تو اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتائیں گے کتنا بھاڑا اس کا چارج کریں گے آپ ہمیں ایک دن کے لیے اس کی ضرورت تھی سر دو ہزار اوکے سر آپ کے پاس کون کون سی گاڑی بروقت موجود ہے سر آپ ہمیں ارٹیگا چل جائے گی یا کوئی ایسے ہی اسکارپیو بھی چل جائے گی کچھ بڑی گاڑیوں کے چھ سات لوگ ہم لوگ سامان بھی ہوگا ساتھ میں

اوکے سر اوکے تو کل آپ کل دس بجے اگر ہمارے یہاں گاڑی پہنچ جائے تو زیادہ بہتر ہوگا او کے سر تھینکس